हमारे गाँव में लड़के लड़कियों ने बढ़िया ही डांस का रूप दिखाते हैं

अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं हमारे गाँव में दुर्गा जी में अच्छा ही डांस करते हैं लड़का और लड़कियाँ और जो होता है वो बहुत ही मनपसंद मनपसंद गीत पर डांस करते हैं करवाते हैं और जो एक तरह से डांस होता है वो अच्छा ही करना चाहिए और सबका मन बहलाना चाहिए जिसको पसंद आए वो देखिए जिसको नहीं पसंद है वो तो जाइए हमारे गाँव में दुर्गा जी में भी होता है लड़का और लड़के एंड लड़कियों भी डांस करते हैं उसको में जो अच्छा करते है उसको पुरुस्कार मिलते हैं और उसको जो होता है उसको कुछ गिफ्ट के तौर पर रुपया मिलते हैं और अच्छा ही प्रमाण मिलते हैं जिसके तरफ से हमारे गाँव के मुखिया हुए सरपंच हुए वो उनको रुपया देते हैं पैसे देते हैं उनको बोलते हैं और कु और करी और अच्छे से करिए और उसको बेहतर करिए जो आप आगे बढ़ सकते हैं आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो आप अच्छा कमा सकते हैं आप अच्छे डांस करेंगे तो आपके गाँव में अच्छा नाम होगा आपके आपको जो होता है वो अच्छा ही सब कुछ होगा आपको अच्छा ही करना चाहिए आपको बेहतर करना चाहिए हमारे गाँव में हर वर्ष में एक दो बार डांस का प्रदर्शन होता है अब जैसे कि देखते हैं इस इ इस्कूल में भी छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त में लड़का लड़की साथ प्रदर्शन करते हैं उनको पुरुस्कार मिलता है और जो होता है उसको गिफ्ट भी मिलता है और उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आप डांस आगे बढ़ सकते हैं उसको पीछे से कोंटेक्ट भी करते हैं जो ये अच्छा डांस करते तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ाने के लिए कोई सहायता भी करते हैं और ये जो होता है अच्छा ही होता है उसको कर और करना भी चाहिए काहे कि वो अच्छा डांस करते हैं वो अच्छा नाचते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ही सहयोग करना चाहिए सहयोग करिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम उसको सहयोग किए हैं उसको आगे बढ़ाए हैं आपको मने ये जो हाँ हम हमको ये बढ़ाएँ हैं आगे हम इसे सब कुछ पूछ के करे यहाँ जा रहे वहाँ जा रहें और अच्छा भी करना चाहिए मेरे गाँव में भी होता है अच्छा प्रदर्शन दिखाती है धन्यवाद